میری پسندیدہ کتاب سیریز پاکستان کے مشہور مصنف ابن صفی کا لکھا ہوا افسانوی ناولوں کا سلسلہ جو عمران سیریز کے نام سے معروف و مشہور ہے جس کا تقریباََ ہر ناول ایک مکمل کہانی ہے میں اسے جب بھی موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتی ہوں ابن صفی کی تحریر سے میں بہت متاثر ہوں ان کے ناولوں میں تجسس ہے کردار نگاری ہے ان کی تحریر میں ایسا جادو ہے کہ کئی بار پڑھنے کے بعد بھی وہ سیریز میں بار بار پڑھتی ہوں اور لطف اندوز ہوتی ہوں میں اب تک یہ سیریز پانچ بار پڑھ چکی ہوں